ہاں میرے خیال سے رکت جمانے میں جذبات کو ابھارنے کی طاقت ہے کیونکہ لوگ جب ڈانس کرتے ہیں تو ان میں ایک اکسکتا پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ بہت ہی زیادہ اتسک ہونے لگتے ہیں اور وہ اس میں اور زیادہ انٹریسٹ لینے لگتے ہیں جس سے ان کی باڈی بھی بہت زیادہ کھل جاتی ہے ایک دم سے اور ان کی باڈی میں بہت زیادہ چینجز ہو جاتے ہیں بہت ہی آرام دائک باڈی ہو جاتی ہے جس سے ایک ڈانس کرنے سے باڈی کو بہت ہی رلیف فیل ہوتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ مطلب لوگوں کو ڈانس کرنا چاہیے اور اپنی باڈی کو ہیلدی رکھنا چاہیے ڈانس کرے سے باڈی ہیلدی ہو جاتی ہے ان کی شریر میں جو باڈی پارٹس ایک جگہ سے جم سے جاتے ہیں ڈانس کرنے سے وہ سبھی کھل جاتے ہیں اور لوگوں کو سبھی کو یہ نرتیہ زیادہ تر کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ باڈی کے لیے آرام دائک ہوتا ہے